आ उलयता

हय हय हय हय हय कसलीं फुलां जाय तुमकां हय शेंवतीं रोजां आ जा गुलाब कितले जाय शेंवतीं आनी रोजां रोजां आनी शेंवत्यो हय दा धवी दिनी यॅल्लो कलर चलता नू हय हय

दोनी एक एक कील घालपाचीं आनी रोजांय एक आ बरें आ बरें आ बरें बरें आ बरें बरें घाल आ बरें आ बरें गुलाब घालता आनी रोजां तीं पावक्याक शंबर सगळीं रोजां आनी शेंवतीं आ बरें बरें हय गुगल पे आसा तुमचो नंबर दियात तेजे हें गा हें पे करप आ बरें बर

आ बरें बरें धाडा आ ना बील कितले जाले तें सांगता तुमकां हांव आ बरें आ बरें दाडटा